हम गाममे दू चारि पाँच दोकान गेलहुँ ओहिठाम एकटा बल्ब लेलहुँ बहुत नीक कहि कऽ फिलिप्स कंपनीके ओ बल्ब लेलहुँ बल्ब लाबि कऽ अपना हम घरमे लगेलहुँ तकर बाद ओ जरेलहुँ जरेलाके बाद ओ दू तीन दिन तक बहुत नीक जरल दू तीन दिनके बाद ओ खराब भऽ गेल ताहिके बाद हम वापस ओहि दोकानदारके पास गेलहुँ ओहि दोकानदारकेँ पहिले पुछलियै जे बौआ की समाचार छह तऽ ओ कहलक बहुत नीक अइ तकर बाद हम कहलियै हम अहाँसँ बहुत नीक बल्ब मङ्गने रही लेकिन अहाँ हमरा केहन बल्ब दऽ देलहुँ जे दुइए तीन दिनमे खराब भऽ गेल ताहिपर ओ कहला जे एना केना खराब भऽ गेल तऽ हम कहलहुँ आब केना खराब भऽ गेल ओ अहाँ देखू अहाँके बल्ब अइ हमरा रिप्लेसमे अहाँ दोसर बल्ब दिअ तऽ ओ कहय लगलाह एहन हमरा कंपनीमे कोनो बल्बे नहि अबैत छै जे खराब एतेक जल्दी भऽ जाय हम कहलहुँ से अहाँ देखू अहाँके हम बल्ब खराब केना भऽ गेल ताहिसँ ज्यादा हम की कहू हम लऽ गेलहुँ दू दिन लगेलहुँ तीन दिन बहुत नीक जरल तकर बाद बल्ब खराब भऽ गेल हम अहाँके ओतय वापस लऽ कऽ एलहुँ हेँ हमरा रिप्लेसमे अहाँ दोसर बल्ब दिअ फेर जायब हम लऽ कऽ अपना घरपर लगायब आ फेर हम ओकर लाभ उठायब